नमस्ते मैंम मैंम वो मैं घूमने के लिए आई हूँ यहाँ लखनऊ में तो मुझे उसकी थोड़ा सा इनफार्मेशन लेनी थी आपसे क्या आप दे पाएंगी

ये थोड़ा सा ये कन्फर्म का जी मुझे इस चीज के लिए इनफार्मेशन लेनी है कि जैसे आपके यहाँ जैसे मेरे पास कुछ पासेस अवेलेबल हैं तो उस पासेस का मैम मुझे हाँ तो मुझे मतलब ये पता करना था कि ये जैसे की बच्चे भी हैं तो बच्चों का बच्चों दीजिये और ये बड़ा वाला जो नाव वाला है उसका चार्जेस बता दीजिये क्योंकि मेरे पास पास इतना अवेलेबल नहीं हैं बहुत ज्यादा दो ही तीन ठो पड़े होंगे तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कि

जी जी ठीक है तो और और आपके यहाँ और क्या है वो तो चार वगैरह जी और वो मुझे ये पूछना था थोड़ा सा कि जी जी जी जी और मतलब बहुत सारी जैसे कि मतलब है का वैरायटी है ना ऐसा तो नहीं है कि वैराईटियां ना हों और मैं ले लूँ जी जी जी जी नहीं जी तो ऐसे ओके जी तो ये पूछ रहे थे मैंम कि बच्चों के जैसे नी डांस वाला जो झूला हुआ मिक्की माउस वाला झूला अच्छा अच्छा ठीक मतलब राउंड के अकार्डिंग ले रही हैं ना आप अच्छा ठीक है ओके ओके ओके ओके ठीक है थैंक यू मैंम नम नमस्